सॅल्फ हॅल्प ग्रूप ही गजाल एक खूब बरी घडलेली आसा आमच्या गोंयांत तरी खूब अशें लोकांक कितें कितें नग करून तेंकां विकपाक मेळटा गोंयानूच अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो लोकांनी करून विकल्यात बायलां जीं आसा बायलांनी जे जे तीं घराकडेन करतात ते तेणीन करून तेंकां विकून पयशे कमोवपाक एक संंदी मेळ्ळ्या आतां चवथ लागीं पावल्या चवथी कडेन खूब अशीं बायलां आसा जीं लाडू नेवऱ्यो शंकर पाळयो अश्यो खुबश्यो गजाली करतात जे सगळ्या घरांनी चवथीक जाय आसता आनी अशें करून तेंकां बायलांकूय पयशे जोडपाक मेळटा आनी जे लोकांकडेन टायम ना ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक तेंकां हें सगळें सामान विकतें घेवपाक मेळटा चवथीक अशेंच माटोळ्यो आसता जे लोक करून आतां विकतात अशेंच करून आतां हे सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाक लागून आमच्या बायलांक वयर सरपाक मेळ्ळा एक एक तेंकां संदी मेळ्ळ्या वयर येवपाक खुबश्यो अश्यो बायलो आसा की ते गोंयांकूच न्ही पूण गोंया भायरूय तेणेन खूब नांव कमयलां लोणचें पापड लाडू पेडे अशें कितें कितें गजाली करून ती विकतात आनी तेणेन भायर आपलें व्हडलें नांव केलां बायलांक आतां घराकडेन आपल्या घोवाचेर डिपेंडंट रावपाची गरज ना तेंकां आतां जे कितें तेंकां कळटा ज्या गोश्टींक तेंकां ती बरीं आसा ज्या ऑर जितून तीं कितेें करून कितें पयशे कमोवपाक शकता तें ती करून आतां तीं आपल्या पांयाचेर उबे आसा आनी ती आपल्या भुरग्यांकूय फुडें काडटा आपल्या भुरग्यांकूय स्कुलांनी धाडटा शिकयता आनी हें सगळें ती आपल्या पयशांनी करपाक शकता म्हणजे ही सॅल्फ हॅल्प ग्रुपाक लागून अशें जालां